हम किताबें को अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर से ख़रीदते हैं मिर्ज़ापुर में कुछ ऐसी ऐसी दुकाने हैं जो काफ़ी पुरानी दुकानें हैं और हमारे यहाँ पर सेकंड हैंड बुक भी मिलता है लेकिन हम सेकंड हैंड बुक भी लेते हैं कभी मेरा मन करता है तो हम नए बुकों को लेते हैं क्योंकि नए बुक में कुछ और भी चीज़ और भी चीज़ इंक्लूड किए जाते हैं तो कुछ नए नए टिप्स मिलते हैं तो हम बुक को दुकान से ख़रीदते हैं अपने आप मेरे आस पास काफ़ी बहुत सारी दुकाने हैं लेकिन हम जाकर के अपने मिर्ज़ापुर शहर से कुछ अच्छे अच्छे दुकानें वहाँ से किताब को लेते हैं और कीमत में अंतर तो देखा जाए तो नए बुक और पुराने बुक में बहुत ज़्यादा नहीं रहते कुछ अंतर रहते हैं जिसके तहत जो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो हम सेकंड हैंड बुक को ले लेते हैं नही तो फिर हम नए बुक को ही लेते हैं